सबसँ पहिने हम एकटा दश रुपआके पेन लेने छलहुॅं से बहुत घटिया पेन दऽ देलक रहै छड़ा उड़ि जाइ तुरन्त तुरन्त आओर जे छै से कॉपी यो गन्दा भऽ जाइ कपड़ो गन्दा भऽ जाइ जेबमे राखलहुॅं रहै जेबोमे से जे छै जेबोमे पूरा इंक फैल गैल कियाकी पेन बहुत घटिया रहै पेन सँ लिखियो मे तुरन्ते दू दिन लिखलियै बस दुइये दिनमे जे छै से पेन के छड़ा उड़ि गेल ई पेन बहुत घटिया रहल हमरा लेल आ पेन जे छै से इंक बोकरि देलक गन्दा कपड़ो गन्दा भऽ गेल कॉपी यो गन्दा भऽ गेल